میں نے سب سے پہلے ایک مشاعرہ میں میرا جانا ہُوا وہاں سارے لوگوں نے اپنے اپنے شعر کو پیش کیا اچھے اچھے اشعار پڑھے جب میری باری آئی پڑھنے کی تو مجھے بُلایا گیا اور وہاں پہ ہجوم بڑا لمبا چوڑا بھرا ہُوا تھا میرا پہلی بار اسٹیج پہ جانا ہُوا جس سے میں پبلک کو دیکھ کر گھبراہٹ ہو گئی لیکن وہاں پر تو مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا میں اسٹیج پہ کھڑا تھا عوام بھی تھی پیچھے بھی آگے بھی دائیں بھی بائیں بھی ہر طرف تھی تو میں نے سب سے پہلے اپنے دِل کو دِل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی اُس کو سکون حاصل کرنے کے لیے میں نے اُوپر والے کا نام لیا اُس کے بعد سب کو سلام پیش کیا اور سلام پیش کرتے ہی اور لوگوں کا ہجوم تالیوں سے گونج اُٹھا اُس میں اور گھبراہٹ ہوئی لیکن اُس کے بعد ہم نا گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے ہم اپنی آنکھوں کو ہلکا سا بند کر لیے اُس کے بعد اپنے کلمات کو اشعار سے گُنگنانا شروع کیا جس سے جب ہم اپنی آنکھوں کو بند کیے اور عوام کی طرف نہ دیکھ کر ہم اپنی آنکھوں کو ہلکا سا بند کر کے دونوں طرف پڑھتے رہے اور اپنے اشعار کو مکمل